हमसब तऽ कोनो न्यूज चैनल नहि देखै छी लेकिन घर मे जे छथिन हमर हसबैंड ओ देखै छथिन तऽ सुनैत रहै छी की इतना तऽ नहि किछु छै मतलब जे कोनो एगो घटना होइ छै जे हमे मतलब उहे उहे हल्ला गुल्ला हमेशा होइत रहै छै एक दोसर से पूछल एक दोसर से कहल आओर कुछ आओर किछ नहि जादा दोसर आओर हमेशा तऽ ईसब किछु किछु घटना हमेशा होइते रहै छै लेकिन दोसर किछु के नाम नहि एके गो घटना पर सब रहै छथिन हमेशा एक दोसर के कहल ओकरा से ओकरा से सुनल कहल सुनल बस इएह रहै छै आओर दोसर किछु के नाम नहि रहय छै केकरो बस इएह रहै छै